हैलो हाँ मैम नमस्ते कैसे बीमार हो गया आप लोग ध्यान नहीं रखती हैं आएं हाँ तो फिर कैसे बीमार हो गया है बताइए कैसे आप ध्यान केयर रखती हैं नहीं ठीक है पेरेंट्स को बुला दी हैं लेकिन पेरेंट्स का इस टाइम घर पर कोई गार्जियन नहीं है बताइए हम कैसे लाएंगे बच्चे को अच्छा ठीक है ध्यान दिया जाता है तो ये ऐसे बीमार है तो दिखवाइए कोई गार्जियन नहीं है घर पर नहीं ठीक है हम लोग आएंगे आप तबत क दिखवाइए उसको क्यों नहीं आराम है बतलाइए कैसा इलाज करवा रही है आएँ नहीं तो ठीक है दूसरा डाक्टर बुलवा कर दिखवाइए वो आपका जिम्मेदारी है ना बच्चा आपकी जिम्मेदारी है नहीं ऐसे कैसे होगा आप दिखवाए कैसा इलाज हो रहा है की आराम नहीं हो रहा है अच्छा नहीं ठीक है तो हम लोग आएंगे बाद में तब तक आप अपना ध्यान उसका ध्यान रखिए हाँ नहीं ठीक है हम पूछेंगे पहले आप देखिए उसका खयाल करिए हम आएंगे तो पूछेंगे अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है देखते हैं ठीक है पेरेंट्स को आना चाहिए हाँ ठीक है हम आएंगे पहले आप हैं वहाँ पहले आप ध्यान दीजिए